केंसां खातीर आनी काती खातीर पारंपारीक अश्यो कां पद्दती आमच्या गांवांत अजून वापरल्यो गेल्ल्यो वतात केंसां बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार केंसांक रिटो लायल्लो गेल्लो वता रिटो ही एक वनऔशदी आसा आनी साबणा भाशेनूच वापर वापरलो गेल्लो वता ताका फेसूय येता रेटो वापरल्यान केंस लांब सडक जातात गळपाचे कमी जातात केंसक डेंड्रफ आनी हेर केंसाची दुयेंसां जावपाक पावनात पिड्या पिड्या पासून लोक रिट्याचो वापर करीत आयिल्ले आसा आज ताचो जरी वापर कमी जाल्लो आसा तरी सुद्दा कांय लोक आजुनूय तेजे औषदी गुणधर्म जाणून आसत त्याच बरोबर कातीक लावपाचें सांगपाचे म्हळ्यार बेसन म्हणजे चण्याचें पीठ हें लायिलें गेल्लें वता त्याच बरोबर दूद दुदाची साय हे बी लायिल्ल्यान आमची कात टवटवीत आनी चकचकीत जाता साबण वापरल्यान कातीक कितले दुश्परिणाम जातात हें आमी जाणुनूच आसात पूण बेसन जावं दुदाची साय आनी कांय प्रमाणान कांय लोक हळद सुद्दा लायतात आनी खूय कांय अशे औषदी वनस्पती आसात ज्यो लायिल्यो गेल्ल्यो वतात